तुमी एक कम्युनिटी क्लिनप म्हणजे समुदाय स्वच्छ आनी साफ करपाचो इवँट योजना करूंक सोदताय आनी जातले तेंका पुनर्वापर स्थान केंद्र विशयी म्हायती दिवंक जायी आतां ही सगळी म्हायती दितले तर हेची सगळी म्हायती काडूंक जायी तर तुमी पुनर्वापर स्थान केंद्रची सगळी बारीक म्हायती एक करूंक जायी आतां ह्यो तुमचो विचार खरो करपाक जायो तर तुमकां सारक्या चिंतपाचां पडतालां जसां की गांवांतल्या कचरो वेवस्थापक अधिकाऱ्याक संपर्क करून पुनर्वापर केंद्रांत ह्याचेर म्हायती काडूंक पडटली तेंकां स्थान केंद्र स्विकारीय वस्तू आनी खंयचेय विशेश आवश्यकता पुनर्वापर वस्तू अशें ह्यांच्या बद्दल विचारपाचां